हैलो आं अस चक्कर लानै गी आए दे हे थुआढ़ी हट्टिया लाल पीपनी हैन भला शैल पीपनी भाव बी सनाई ओड़ेओ केह् भाव न हैलो आं भाव सनायो भला केह् भाव न लाल पीपनी शैल कन्नै केसर लैना नी केसर दा भाव बी सनाओ केह् भाव गलांदे थुआढ़ी हट्टिया थ्होंदा अच्छा अज्ज जाना सनाओ केह् भाव किन्ने दा केह् भाव आहें चक्कर लांदे थुआढ़ी हट्टी बड़ी मश्हूर ऐ उत्थें थ्होंदा अं आं सनाओ भी पता करो हूनै ई लैना नी में करो करो पता ते भी सनाओ केह् भाव